भारतआव माखासे गोनांथार नेरसोन आरो दावबाययारिफोर बोग्रा जायगाफोरानो जाहैबाय जोङो भारतआव बुङोब्ला जोंनि दिल्ली केपिटेलखौनो बुंनानै लानो हायो दिल्लीआव गोबां गोदोनि राजा महाराजा फोरनि राजथावनिफोर दं आरो जाहा राजस्थानावबो गोबां दङ

दिल्लीआव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ताजमहलबो जायखौ सेभ्न अवानदार्स अप दा अवालबो होनना बुंनाय जायो सेभ्न अवानदार्स अप दा अवाल्द मानि बुहुमनि स्निथा गोमोथाव जायगाफोरनि गेजेराव जोंनि भारतनि ताज महलाबो मोनसे जायखौनाखि मगल मुगोल मुगोल राजाफोरा लुनानै गालांदोंमोन आरो दिल्लीआव गोबां नेरसोनथि गोनां जायगाफोर दं जेरै लालकिला जायखौनाखि इंराजिआव रेद पर्ट होननानैबो बुङो आरो लटास टेम्पोल दङ जोंहा दिललीआव मानि उत्तर प्रदेशआव आरो माबाया ताजमहलाथ' रेद पर्ट फ्राथ' दिल्लीआवनो जाहैबाय लटास टेम्पोलाबो दिल्लीआवनो गोबां जायगाफोर दङ गोसो बोनो हानाय जायगाफोरा जाहैबाय जोंनिआव भारतआव गोबां दङ बेफोर ताजमहल फोराबो जोंनि गोसो बोनो हाथावो आरो माखासे जोंहा केदारनाट टिए ट्रेड दङ जोंहा ओमफ्राय जाहा ब्रिनदाबन दङ जेरावनाखि धोरोम फुजियारि सुबुंफोरा थाङो बेफोरावबो गोबां परेनार्सफोर जेन'बा गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय फैयो बाहाय धोरोम लाफैयो सोनाथोननि धोरोम लाफैयो आरो जोंहा नर्ट इस्ट ओनसोलावबो सिलं दङ सिलंआव गोबां जायगाफोर दङ जेरै बेरायनो थाखाय क्रानसुरी अवाटार पल इलेपेन्त पल ओमफाय लाइप्लुम बेफोर बायदि दङ इक' पार्कफोर दङ गोबां जायगाफोर दङ मेघालयाव मिथिंगाजों बुंफबनाय बेफोरनिगो बेफोरबो गोसो बोनो हाथाव आरो बेयावबो गोबां

परेनासफोर फैयो आरो लकेल टुरिज फोरबो फैयो आरो जोंहा सिक्कम दङ अरुणाचल दं जेरावनाखि जोङो सिक्किमाव बरफबो गोग्लैनाय नुनो मोनो लोगोसे सिक्किमआव सिक्किमनिजों जोङो चाइनाखौबो नुनो मोनो जेरै नाटुला पास बफोराव जोङो आरो अरुणाचल प्रदेशआवबो जोङो ओरै जिर' भेलि दङ गोबां जायगाफोर दङ जोङो बावहाय बेरायहैनो हायो आरो नागालेण्डआव जोंहा जुकबेलि जुकबेलिआवबो गोबां मोजां ट्रकिं खालामनो थाखाय केमपेनिं खालामनो थाखाय सुबुंफोरा बेव थांनानै केम्पेनिंबो खालाम हैयो आरो जोहा आसामाव एसेबांनाखि बेरायथाव जायगाबो गैया जोहा मा कामाख्या टेमफोल दङ बावहाय फैयो मानसिफोरा ओमफ्राय आसामाव एसेबांबो टुरिजफोर फैनाय जायो जों बेखौ नुनो मोना आरो ना फैयो फैनाया मानो होनना बुंङोबा जोंनि नर्द इस्टटान स्टेटआव हाबजेनोबा जोङो जोंनि क'क्राझार आसाम जोंनो थांनागौ जायो जायनि थाखाय बिसोर बे आसामखौबो नुलाङो आसामाव बेरायथाव जायगाफोरानो जाहैबाय माजुलि काजिरङा बेफोर बायदिआव फैयो काजिरङाआव थसे गंआरि गान्दानि थाखाय मुंदांखा आरो माजुलिया जाहैबाय मोनसे जोंनि रिभार आइलेण्ड बुहुमनि बयनिख्रुय सबसे देरसिन रिभार आइलेण्ड होननानैबो मुंदांखा आरो जोंनिया काजिरङाआव जोङो थसे गंआरि गान्दाखौ मोननो हायो बे थसे गंआरिनि गान्दानि थाखायनो बे काजिरङा नेसिनेल पार्क आ मोजां आरो जोंहा बि टि सि बड'लेण्ड ओनसोलावबो आसामनि सिंयाव थानाय मोनसे टेर'टरियेल काउनसिल काउनसिलनि ओनसोल सिंआव थानाय मानास टाइगार रिजाब परेस्ट दङ जोहा बेवहाय आसामनि आसामनि टाइगारफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि सं रैखा खालामना दोननाय ओनसोल बेफोरो